एकबेर कैपेसिटी बिल्डिन्ग के तहत हमर प्रशिक्षणके रूप प्रशिक्षकके रूपमे लाल बहादुर शास्त्री ऑफ नेशनल एकेडमी देहरादूनके प्रशिक्षक अएला प्रशिक्षणमे पचास प्रशिक्षणार्थी रही ओ पचासो प्रशिक्षणार्थीमे हमरा प्रथम प्रशिक्षणार्थीमे चुनलथि हमर एक्टिविटीजके देखैत ओकरबाद ओ हमरा फील्ड वर्कमे अपना साथ लऽ गेला जतऽ जतऽ हम गेलहुँ ओ गेला ओ जगह बहुत इन्टीरियर कोशीके किनार बौलक ढ़ेर जतऽ जतऽ हम थाकि जाइत रही ततऽ ततऽ ओ बूढ़ व्यक्ति हमरा उत्साहित करैत रहथि जे थको नहीं आगे बढ़ो तुम बहुत कुछ कर सकते हो अन्तमे ओ हमरासँ एतेक आसक्त रहथि जे कहलखिन जे मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगा और केवल चाय पिऊँगा खुब नीक लागल हुनका सङ्गे हमरा एडजेस्टमेन्टमे हुनका सङ्गे काज करैमे कतौ कठिनाइके अनुभव नहि भेल आ जतऽ थकान महसूस करै छलहुँ ओ हमरे उत्साहित बहुत बेसी करैत रहला आ बहुत आशीर्वाद दऽ कऽ गेला